आङो आबाद मावनो थाखै रायजो राजानिफ्राइ ओह जेरै ओह दंग जाम्फै फोसाबनायाव रायजो राजानिफ्राइ मदद मोनो आरो ओह माइ गायनो हालिवनाय आरो गायनाय फुनाय गासैआवबो रायजो राजाफोरजों ज' ज' मदद लालायनानै जोङो आबादखौ मावो आरो माइ हानाय बोथोरावबो जोङो सावरि बादालि ज'यै रायजो राजाफोरनि मदद लानानै जोङो आबादफोरखौ मावो जोङो बयबो रायजो राजाफोरनि मदद लालायनानै जोङो आबादखौ मावलायनाय जायो